हलो हेलो सर हम एम आर बोल रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे पास बच्चों की बीमारियों की अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं हम आपके हरदोई से बोल रहे हैं हाँ जी

हाँ हाँ

हाँ हाँ

नहीं ठीक है सब बढ़ियाँ बढ़ियाँ दवाई है हमलोगों के पास आप देखिए आपको हर हर उसकी दवाई मिलेगी बच्चों के लिए बच्चों वाली ओ आपको बढ़ियाँ जो ठीक लगे आपको जैसे आपके यहाँ जो भी पेशेन्ट हैं जिस चीज़ के ज़्यादा हर दवाई हर मर्ज़ की दवाई है हाँ हाँ हाँ जी सर ठीक ठीक आप पहुँचे आपके यहाँ पहुँचते हैं फिर ठीक है सर